सोलोंथाइ मोननाय जिउआव माबोरै मदद होयोब्लाथाय दा जाबाय गोदान जुग गोदान जुगाव माने मानसिफोरा बुङो जे सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो गैया नों जुदि फरायनो रोङा होमबानो नांहा माने दानि जुगाव माने फरायनाय गैया होनबाथाय फरायनाय गैया माने नोहा मान सम्मान होननायाबो मोना दा जेनेबा सिगांनि जुगनि मानसिफोरा मानि मा खामोमोन थानाय जानाय लोंनाय इसोरा माने जेब सय बटा होननाय बुस्थु जेबो गैयामोन माने बिसोरो थानांगो जानांगो उन्दुनांगो बिनोलसो बेनि उनाव जाबाय गोदान गोदान फायबाय जे मिथिबोबाय जे मानसिफोरा जे बा मानसिफोरनो माबोरै दा जेनेबा बबावबाफोर थाङोबा नोंखौ मानसिफोरा सोंगोन दे नों मेनआनो सोङो दे नों बेसेबां फरायदो कुइसन दानि जुगाव माने फरायनाय होननाय मेनआनो जाबाय फरायनाय फरायनायनि खेथ्रआव नोङो जुदि जेबो रोङा थह नोङो माने सासे बेंग्रि होननानैसो मिथिजागोन दा नोङो सोलोंथाइया जेरै नोंखो बिमा बिफाया नआवथ' गियान होखागोनआनो खिन्थु नआव जुदि नोंहा मोजां गियान होयो नोंनि आसार बेबहाराबो मोजां होमबाबो जुदि नोंहा कवालिफिकेसन गैया थह नोङो सासे बेंग्रि होननानै सिनायथि जागोन समाजाव दा दा जेनबा खासेन मोनसे नखरनि आं एगजामफोर होनि हो जायनि नखराव माने बिमा बिफा बिमा बिफाया बुहुत गोरों हो दानि एगजामफोल होनि जाहाते बिमा बिफाया बुहुत असुहिकित्त माने बिथां बिसोरो माने बुहुत मोजां फरायनाय नाथाय बिसोरनि नखराव माने सासेबो फिसाजो बा फिसाज्ला फिसाज्लाया माने फरायनो माने स्कुलाव थांदियाबा गियान लादियाबा फरायनायाव मोजां नङा आदायावनो द्रप आवट खालामबाय बिनि थाखायनो माने दा जिहेतु स्कुलाव मोजाङै थांदिया बा द्रपआउट खालामबाय स्कुलाव मोजां गियान मोनदिया बिनि थाखाय बिसोरा माने नखराव सानफ्रोमबो हारला जागासिनो थायो बिमा बिफाया इदुकेसन थानायनि थाखै आसार बेबहार फोरोङो बा माबोरै रायलायनायनांगो ननिदो ननि अनल्जायनाय मानाय रायलायनायफोरा दोङो खिन्थु फिसालाया जिहेतु स्कुलाव थांदोंबाबो माने इन्ट्रेस गैला थह गियान मोनदिया इनिखायनो फिसालाया माबायदि माने बेबहारखो खालामनांगो बिखो बिफोरखौबो रोङा जाबाय दा जुदि फिसालाया जुदि फरायनाय इन्ट्रेस थानायबा बा स्कुलाव मोजाङै थांनायमोनब्ला थांनायबा जेनेबा बियो सोलोंगौमोनबा बुजिमोगौमोन जे सासे मानसिखौ नुबाथाय माबायदि नोङो बेबहार खालामनांगो मा खालामनाङा मा खालामनांगो माबोरै माथो होनांगो मानि बि फिसालाया रोंदिया आरो थारमाने माने अगियाना माने बिनि खर'आव हाबखाबाय जेरै दा दा जेरै खायसे नखराव जादों थाखा गोनां बाम थाखा फैसा गोनांफोरनि थाखै फरायनाया माने जेबो गोदोर खोथा नङा बा फोरोंहोनायावबो जेबो खोथा नङा गियान लानो थाखाय गियान लानो थाखाय बिफोरखौ माने गोनांआ माने प्राइभेट स्कुलफोराव हरो बिफोरनि थाखाय माने असहिकतनि थाखाय थाखा गारनानै बायहेरायाव फरायनो हरो आस जों दा आसामनि मानसि जिहेतु आसामनि बायहेरायावबो फोरोंनो हरो बिसोरनि थाखाय माने फरायनायनि खेथ्रआव माने जेबो माने प्रब्लेम फाइया दा नायनो थांबाथाय आनफारसे माने जायफोरानाखि दुखिया ननि मा हिंसाफोर जेनेबा जायफोरानाखि हाजिरा मावनानै गावआनि गथ' गथाइफोरखौ फरायनो स्कुलाव हेगारहरो दा जेनेबा फिसा बैसोआव जेनेबा अवाननिफ्राय जेनेबा ख्लास टेनबा टुयेल्भफोरालासैथ' दानिया जेनेबा सरकारि जिहेतु फ्रि होजोबो दा जेनबा इखिनिखौ जेनखे थेनखे फरायहोनो हायो जिहेतु सरकारनिफ्राय हेल्प मोनखायो खिन्थु जेब्ला नोङो डिग्रि मोनगोन डिग्रिनि खेथ्रआव नोङो जेनेबा डिग्रिफोराथ' जेनेबा खातिक सु जेनेबा एल पि स्कुल हाइ स्कुलनि बायदि खाथियाव थाया तह जेनेबा गोजानाव थांनो गोनां जायो गोजानाव थांबाथाय जेनेबा फैसानि गोनांथिया मोनफायो थह इदिनो खायसेफोरा जेनेबा दा जेनेबा मोनसे खासे हिन्जावसा बाथ्रा बुंनि आङो बि मानो बुहुत खस्थ खालामो स्कुलाव फरायनायनिफ्राय माने बियो स्कुलाव थाङो थांनानै फाइनानै बियो गावैसानि न खाथियावनो बेलासे बेलासे बेलासे बेलासे थांना बियो मा खामो गय फाथै गय फाथै बि मो माने सिप्स माबा बि जाग्राफोरखौ माने फिसा दखान लगायो बियो माने बिस्कुनिफ्रायनो बि माने स्कुलनिफ्राय थांखांनोनो बे दखानाव माने जि लाब मोनो बिदोनो माने फरायबाय थायो बियो माने फरायनायनि इनि गोसोआव जि आग्र दङ आग्र थानायनि थाखायनो इ माने दखानखौ होनाबाबो बा खस्थ खालामनानबाबो दा बेलासे टाइमआव फैसा थाग्रा गथ'फोरा माने स्कुलनिफ्राय फाइखांनायनि उनाव गेलेयो गेलेनानै दसे थानानैसो फरायो खिन्थु इ गावबाइनि फरायनायनि थाखै दुखिया ननि जानायनि थाखै जिहेतु इसानि ननिफोरा फैसा होनो हाया इनिखायनो इ मा खामनो गोनां जायो बेलासिआव माने गाव देलायनो थाङाबाबो माने फिसानिफ्रायनो बियो माने दखान होयो दखान होनानै गुदलियाव जेनबा दुइ घन्टासो दखान होखांनायनि उनाव इयो नआव थांनानै फरायो इदिनो स्कुलाव थाङो इदिनो खामनायो बियो माने गावबायनि फरायनायखौ लाखिनो गोनां जादो इयो जेनेबा इसोरा जुदि फैसा थागौमोन होमबाना इयो जेनेबा गावबायनि जेनेबा बेलासे टाइमखिनिखो बा गेलेनोनो हागौमोन फिसा हिसाैब गेलेनो हागौमोन बा माइबा मोनसे सोलोंनायाव खेरायनो हागौमोन खिन्थु इसा जिहेतु फैसा गैया बिनिखायनो इ माने बेलासिनि टाइमखौ माने माने बेफार खामनायाव बेफार खामनाहै जानो गोनां जादों टाइमखो माने बियो माने गावाइनि फरायनायनि थाखायनो माने इयो खस्थखौ खालामनो गोनां जादों